हमरा खुशीके बात ई छल जे हमरा आमके गाछी लेलहुँ हँ एहिबेर हमरा तऽ एहिमे नीक लागै छल कहबै किएक तऽ हम बहुत दुइ बेरसँ सोचैत रही जे हमरा लेनाइ अइ लेनाइ अइ लेकिन एहिबेर हम लऽ कऽ रहलहुँ जे कहबै किएक लऽ कऽ रहलहुँ तऽ हमरा मोनमे रहै जे ई हमरा भऽ जाए अन्दरमे तऽ हमरा अन्दरमे रहतै तऽ सब बात बेबस्था रहतै एहि दुआरे हम एहिमे पड़लहुँ आओर हमरा मोनो रहै जे ई चीज हमर लिए ठीक छै आओर जे हेतै देखल जेतै ओहिलए कोनो बात नहि रहै कियाकि हम कॉलेजमे गप केने रहिए सबसँ आओर सर हमरा कहने रहै जे ठीके छै अहाँ आबू अहाँ आबू फॉर्म दिऔ अहाँ अपन एप्लिकेशनके अथी लऽ लिअ जेरॉक्स लऽ लिअ अपन करू काज करू लेकिन रहू एहिमे हमरा मोन लागैए हम अपन समय कहुना व्यतीत कऽ रहल छी आओर जेना तेना अपन चलि रहल आओर देखिऔ जे हेतै से तऽ हेबे करतै आओर हमरा बुझने जे हेतै ठीके रहतै आओर मेहनति तऽ छेबे करै कियाकि जड़ि कोड़ैलए पड़ै छै पानि दैलए पड़ै छै अपनो आपके मेहनति तऽ छेबे करै सबकिछुमे कोदारि चलबैलए पड़ै छै तऽ जेना तेना हम अपनामे मेन्टेन कऽ रहल छिए एखन तक आओर आबैवला समयमे देखिऔ जे होइ लेकिन हम एहिमे खुश छी कियाकि हमरा ई चीज नीक लागैए आओर पाँच आदमीके संरक्षणमे छी तऽ इहो एगो खुशीके गप अइ जे चलऽ पाँच आदमी हमरा कमसँ कम देखैवला तऽ अइ किछु हुअए नहि हुअए